ट्रेडिशनल मौक़नि ते नृत्य करणु वक़्तु मर्द धोती कुर्तो या पैजामो कुर्तो साणि पगड़ी या अजरक टोपी पाईंदा आहिनि फ़ती या पटिको पाईंदा आहिनि कमरि में ज़ालूं घघरो चोली सलवारु कुर्तो या साड़ी पाईंदियूं आहिनि नाचु कंदड़ कलाकार ज़ालूं ट्रेडिशनल मौक़नि ते जेके कपिड़ा ऐं ज़ेवर पाईंदियूं आहिनि उहे आहिनि घघरो चोली रओ मांग टीको कंगण हार पायल नथ ॿाहूंटा कमरि बंदि वाला ऐं झुमका ऐं वग़ैरह वग़ैरह